हेलौ हम चन्दन रेस्टोरेन्टमे फोन लगैने छियै हमे जे रेस्टोरेन्टसँ भोजन मङ्गेलू तऽ हम ओकर डिलिवरी पार्टनरसँ शिकायत करै लए चाहै छियै हम एहिसँ यहि लऽ शिकायत करै लए चाहै छियै किएकि ओ हमरा खराब भोजन भेजलै ओकर भोजनमे एकटा नहि स्वाद रहै दोसर बासी रहै बासी रहै तैं ने स्वाद नहि रहै ऊपरसँ भोजन खाइ मे कोनो स्वादे नहि आयलै हमरा भोजन बड़ खराब बुझेलै ओ हमर घर के छोट छोट धिया पुता जे यऽ ओ सभ नहि बुझलकै ई भोजन बासी छै खराब छै ओ सभ खा लेलक तैं हुनका तबियतो खराब भए गेल तऽ हम अहाँके रेस्टोरेन्ट जे छै ओकर प्रति शिकायत करै लए चाहै छियै या तऽ अहाँ अपन मे सुधार करू या हमर पैसा घुराबू दुनू मे सँ आहाँके जे ठीक लागै ओ करू भोजनके जे पैसा यऽ ओ हमरा घुरै दियऽ नहि तऽ हम अहाँके रेस्टोरेन्टस के सिकायत करब आइ दू दिन भए गेलै हमे ई भोजन मङ्गेने रहियै हम घर के धिया पुता नइ बुझलकै आओर ई खा लेलकै तऽ सेहो एकर तबियतो खराब भए गेलै मुदा तबियत खराब भेलै से भेलै मुदा ओहिमे दबाइ दारू मै पैसा सेहो अलग खर्चा भै गेलै घरमे सभके तबियत खराब भय गेलै ओ भोजन खाय कऽ हमर जे बच्चा सभ यऽ ओकर सभके बहुत स्थिति खराब भए गेलै ओकरा ओओर के हॉस्पिटल मे भर्ति करब पड़लै तऽ हम रेस्टोरेन्ट बलासँ अनुरोध करै छियै कि अहाँ भोजनमे सुधार करू नीक नीक तरीकासँ भोजन करू साफ सफाइ के भी ध्यान राखू आओर भोजन सही समय पर डिलिवरी करू